हालो हांव म्हाळसा ज्वॅलरांतल्यान उलयतां तुमच् तुमकां कितें तुमची कितें सेवा करूं भांगर सद्द्याक फिफ्टी सिक्स हजारांचें आसा आठ ग्रामा कितें गोल्ड करपा जाय तुमकां कांकणां कितलीं कितलीं पोवनाचीं कांकणां करपाक जाय तुका तीन पोवनाचीं दॅड दॅड ग्रामाचीं तीन पोवनाचीं कांकणां जाता तुका तीन पोवनाचीं तुका दोन कांकणां आ कितें चार चार पोवनाचीं थटी टू ग्रॅम्स जातलीं हें चा आ अय थटी थटी टू ग्रॅम्स जालीं अय म्हणटकीर दोन दोन पोवनांचीं कांकणां जाय तुका म्हळ्ळ्यार तुका दोन पोवनाचीं म्हळ्ळ्यार फिफ्टी सिक्सान आसा ऑलमोस्ट तुका टू फिफ्टी लॅक्स जातले दोन दोन पोवनांचीं कांकणाक कमी म्हळ्ळ्यार तुका देड पोवन् देड देड तीन पोवनाचीं जातलीं रेट म्हळ्ळ्यार फिफ्टी सिक्सान पोवन चलता न्ही डिस्कावंट म्हळ्ळ्यार सद्द्या डिस्कावंट धरुनूत तुका सांगलेलें आसा हांवें स्पेशल डिस्कावंट करून जाल्या तुका टू लॅक फॉर्टी पडटले ऑय हय मागीर